ہم نے اب تک سب سے مشکل پکوان بنائی ہے جو ہے مچھلی مچھلی پکانے کی ترکیب یہ ہے کہ جب انسان لاتا ہے تو اُس سے پہلے بہت صاف شفاف کرنا پڑتا ہے اور اُس کی ساری اسمیل کو دور کرنا پڑتا ہے اور اُس کو بہت زبردست طریقے سے صفائی کرنی پڑتی ہے اُس کی اُس کے بعد اُس کو پکانا پڑتا ہے جس میں ہر طرح کے مسالے جو آپ جانتے ہیں اپنے سواد کے انوسار ڈالنا پڑتا ہے جو انسان جیسا ذائقہ پسند کرتا ہے اور جو مسالہ استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ ہر جگہ کا اپنا ایک الگ ریسپی ہوتا ہے اُس کا ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے ہر انسان اپنا ایک الگ مزہ رکھتا ہے اور اُس سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے جب کوشش کی تھی تو پھر وہ ہم سے اچھا نہیں بنتا تھا بہت کوششوں کے بعد وہ ہمیں ایسا بن پھر آج میں ایسا بنا لیتی ہوں کہ اُس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے اور اِس سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں کوئی بھی چیز جب شروع کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہوتا وہ کرتے کرتے چیزیں پرفیکٹ ہوتی ہیں